मैंने अभी कुछ दिनों पहले बच्चों के कपड़ों की खरीदारी की थी अच्छी बात ये है कि ये ऑर्डर मुझे वक्त पर प्राप्त हुआ और साथ ही इसकी पैकेजिंग भी अच्छी की गई थी और ये अपने रेट के हिसाब से बहुत ही रीज़नेबल भी था